पैसे उधार लेने के लिए हमको साहूकारों के पास जाना पड़ता है साहूकार से पैसे लेते हैं वो लोग हमको ब्याज से पैसे देते हैं ज़्यादा चाहिए फिर हम अपने दोस्तों से लेते हैं जो दोस्ते वगैरह रहते हैं वो लोगों से भी हम लोग पैसे ले लेते हैं तो वो लोग भी देते तो हैं पर ब्याज से देते हैं ब्याज से देते हैं फिर हमको उनको बाद में रिटर्न लौटाना भी पड़ता है